हैल्लो हैल्लो अच्छा जी हांजी हांजी हां साढ़ी गै हांजी हां तुस दस्स लैयो ना मि दोआई केह्ड़ी केह्ड़ी ऐ साढ़ी दोआइयां साढ़े कच्छ सारी पेदियां होंदियां तुस फ्ही बी दस्सी लैयो केह्ड़ी केह्ड़ी तुसें लिखियै दित्ती दी एह्दे मैं देऊड़गा तुसें कोई गल्ल नेईं आओ तुस इत्थे हां बस इत्थै गेट पर गै नोह्ड़ी थोह्ड़ी सज्जी साइड आइयै ना इक दो हट्टियां दे बाद साढ़ी दुकान होनी ऐ इद्धर आई जाओ खब्बी नेईं माराज सज्जी साइड इत्थै शर्मा मैडिकल हाल लिखे दा होना उप्पर पढ़ी लैओ इत्थेै हांजी हांजी हां ठीक ऐ आओ इद्धर सारी दोआइयां पेदियां साढ़े कच्छ तुस आओ कोई चक्कर नि पर्ची लेइयै आयो ना कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ लेइयै आओ कोई चक्कर नि इद्धर मैं दुकान उप्पर ऐं कैलू तक आना तुसैं त्रै चार मैंट तक आई जाना ना ठीक ऐ कोई गल्ल नि मैं अद्दे घैंटे तक अद्दे घैंटे तक अद्धे घैंटे तक इत्थे गै ऐं मैं जदुं तक आई जाओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ